जी हाँ हमें ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा हैं और हम जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम पर सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था तो हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे तो हम ऑनलाइन ड्राइंग न देख करके ऐसे ही सीधी या किसी चित्र को देख कर एक पेंसिल का प्रयोग करके एक अच्छे से सफ़ेद पेपर पर ड्राइंग बनाते थे और फिर ड्राइंग बनाने के बाद उसको अच्छे से पेंट करते थे और ड्रा आज के जमाने में तो आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो आपके पास फोन हैं ऑनलाइन आप उस को देख सकते हैं उसके बाद आपको बनाना रहता है पह लेकिन पहले में ड्राइंग बनाना बहुत कठिन था जो आज इतना नहीं रह गया है क्योंकि आप ऑनलाइन देख सकते हैं पहले इतना सोचना पड़ता था और पेंसिल रबड़ कलर्स की मदद से हम अच्छी ड्राइंग बनाते हैं एक वाइट पेपर पर जो बहुत अच्छी है होती है और हाँ ड्राइंग बनाना मेरे पंसद भी था जब हम पढ़ाई करते थे और अच्छी बात है ड्राइंग भी अच्छी चीज़ है ड्राइंग यह बहुत लोगों का भविष्य भी है और ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पेपर का इस्तेमाल होता है फिर एक आपके पास अच्छी पेन्सिल होनी चाहिए जिसकी अच्छी सी नोक निकली होनी चाहिए अपनी नोक निकली होनी चाहिए अपनी नोक को और ड्राइंग में बनाते समय कोई भी गलती होती तो रबड़ का इस्तेमाल किया जाता तो आपके पास रबड़ का होना भी ज़रूरी है तो ड्राइंग को कम्पलीट करने के बाद उसको अच्छे से पेंट करने के लिए आपके पास कलर भी होना चाहिए जो अच्छे अच्छे कलर हों उसको ही पेंट किया जाता है तो इसलिए अच्छा कलर होना चाहिए उसके लिए कलर करने के लिए एक पेन आता है उसका प्रयोग करते हैं तो अच्छे से उसको कलर करते हैं साफ़ सुथरी हम ड्राइंग बनाते हैं और जो बहुत दिखने में बहुत अच्छी होती है तो ड्राइंग सबसे अच्छी चीज़ है और ड्राइंग बनाना सबको अच्छा लगता है और कम ही लोग होंगे जो ड्राइंग बनाना जिसको नहीं अच्छा लगता होगा ड्राइंग किसी भी खूबसूरत चित्र को हम खुद बना कर बेच सकते हैं उसको प्रकति में तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं पर जो चीज़ हम अपने खुद अपने हाथों से बना दें अच्छे से उसको पेंट करके अपने पास रख कर अच्छे से देखते हैं तो उसको देखने के बाद जो हमको ख़ुशी मिलती है ना वह और कहीं नहीं मिलती खुशी तो ड्राइंग तो हमें बहुत अच्छा लगता है हाँ इस टाइम तो ड्राइंग बनाने के लिए ऑनलाइन फोन पर देख कर हम बना सकते हैं ड्राइंग को अच्छी तरीके से हम उसको सर्च भी कर सकते हैं कि कौन से कलर को कहाँ पर भरना है पहले ऐसा नहीं था पहले हम सोच के जो हमारे दिमाग में आता था वह कलर को हम भरते थे अच्छे से उसको पेंट करते थे फिर जो निकलता था उसको देखने में लेकिन अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं अब तो बहुत बहुत अच्छा हो गया है कि फ़ोन पर डालो हर एक कलर का पता चलता है हर एक कलर को अच्छे से भरा जा सकता है कौन सा कलर कहाँ पर करना है उसको कहीं पर भी आप देख सकते हैं फोन पर और अब तो कलर बनाने का भी इस्तेमाल करने लगे हैं कि फ़ोन पर देख लेते हैं इंसान कि कलर कैसे बनाया जाता है कौन सा कलर किस चीज़ के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सारे कलर सब के पास नहीं मौजूद होते हैं इसलिए थोड़ा बहुत कलर को बनाया भी जा सकता है आपके पास कलर होने की वजह से और ड्राइंग तो सबसे अच्छी चीज़ है ड्राइंग बनाना भी सबको आना चाहिए क्योंकि एक खूबसूरत से चित्र को अपने हाथों से बनाना यह कला जो होती है सबसे अच्छी कला होती है बाकी तो

लोग तो नहीं चाहते हैं बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता भी है कि ड्राइंग हम बनाए लेकिन हम लोग अपने अस्कूल टाइम पर ही जो ड्राइंग बनाए बनाए बाकी अच्छी चीज़ है ड्राइंग बनाना और बस ड्राइंग बनाने में थोड़ा धैर्य होना चाहिए कि और कण्ट्रोल सबसे ज़रूरी है बनाने के लिए और अगर थोड़ा बहुत गलत हो भी जाता है तो रबड़ का इस्तेमाल करके उसको हम मिटा भी सकते हैं और दुबारा से हम मतलब ठीक करके हम बना भी सकते हैं तो ड्राइंग सबसे अच्छी चीज़ है बाकी जो भी ड्राइंग बनाते हैं वह सबसे अच्छा है उन लोगों के लिए और हमने तो अपना जब पढ़ाई करते थे तब बनाया हमने ड्राइंग बाकी ड्राइंग अपने हाथों से बना कर खूबसूरत चित्र को देखना सबसे अच्छा है